नहि हम नहि चाहै छिए से कि हमर गाँव शहर बनै कियाकि शहरमे छै बड़का बड़का बिल्डिङ्ग रहै छै बड़का बड़का गाड़ी चलै छै सब तरहके आवाज आबै छै ओहि गाड़ीके ओकर ओना सब चीजके आवाज आबैत रहै छै ताहि दुआरे हम चाहै छिए हमर गाँव गाँव रहै शहर नहि बनै हमर गाँवमे जे छै खेत खलिहान छै ओ भी हरी भरी गाछ वृक्ष सब छै साँझके समय होइ छै तऽ टहलैलए सब जाइ छी बहुत बढ़िआँ लागै छै हमरा से हमर गाँव कते सुन्दर छै शहरमे की छै अगर मोनो खराब ककरो भऽ जाइ छै ने तऽ कोइ ककरो पुछैलए नहि जाइ छै से मतलब ठीक छै आ कि नहि छै सब अपन अपन बड़का बड़का बिल्डिङ्गमे रहै छै गाँवमे ई छै से गाँवमे अगर ककरो तबियतो खराब भऽ जाइ छै ने तइ दोसरा आबै छै ओकरा पुछैलए से तोहर तबियत ठीक छौ आ कि नहि छौ ठीक भेलही कि नहि भेलही हमरा आरके तेँ दुआरे हमरा आरके साँझ हमरा आरके गाँव जे छै हमरा आरके गाँव बहुत बढ़िआँ लागै छै हमरा आरके शहर नहि चाहै छिए शहर जखन हमरा आरके गाँव बनै शहर जे छै ओहिमे बहुत बहुत बिल्डिङ्ग रहै छै बड़का बड़का गाड़ी चलै छै ओहि सबके कारण से हमरा आरके बढ़िआँ नहि लागै छै हमरा आरके खेत खलिहान गाँवमे छै गाछ वृक्ष छै ओ खुला जगह छै हवा सब छै तऽ हमरा आरके कखनो कखनो खेलैओ कुदैलए टहलैओ सबलए बुलैओ सबलए साँझोके पहरमे चलि जाइ छिए ओतऽ तेँ हमरा आरके गाँव बहुत बढ़िआँ लागै छै गाँवके वातावरणसब बहुत बढ़िआँ लागै छै गाँवमे इज्जत मिलै छै जेना काकाके कक्का कहै छै चाचाके चाचा कहै छै भैआके भैआ कहै छै फूफाके फूफा दीदीके दीदी माँके माँ चाचीके चाची आन्टीके अन्टी कहै छै इएहसब सब कहै छै मैडमके मैडम सर सबके इज्जत दै छै अहिसँ हमरा आरके गाँव बढ़िआँ लागै छै